السلام علیکم میں اشہر بول رہا ہوں کیا آپ وہی ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو میں نے کل ایئرپورٹ کے لیے بک کی تھی جی تو آپ وہی ہیں تو میں نے آپ کی ٹیکسی پہلے سے بک کی ہوئی ہے جی جی میں وہی ہوں تو مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کل صبح کس وقت تک پہنچیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں میں وہی ہوں جو کل آپ کو کال آیا تھا میں نے پہلے سے ایپ پر رجسٹر کیا ہوا ہے جی ٹھیک ہے تو وہی ٹائم پوچھنے کے لیے کال کیا تھا آپ سے ہاں آپ کو کب کمفرٹ رہے گا اچھا تو آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ہے ہاں تو جو مجھ کو کل میری تو کل نو بجے کی رپورٹنگ ٹائمنگ ہے یہاں سے جلدی نکلنا پڑے گا نا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے

ٹھیک ہے پھر کل صبح اکزیکٹ چھ بجے پہنچ جانا آپ ہاں میرا کچھ مسئلہ نہیں ہے میں کمفرٹ ہوں جی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ